मोबाइल और टी वी के कारण बहुत सारे आज कल के बच्चे बहुत बीमार पड़ने लगे हैं आज कल के कोई भी बच्चे सोके उठते के साथ ही अपना फोन ढूँढना शुरु कर देता है और उनको फोन नहीं मिलता तो उनसे घर को सिर पे उठा लेते हैं इसके वजह से उनको ऐसी लत गई है ऐसी लत लगी है क्या बताएँ सोके उठते हैं फ़ोन चाहिए उनको और फ़ोन नहीं मिलता पूरे घर में एकदम रोना धोना इधर उधर बहुत करना अगर उनको डांट पडता है दो घंटे चार घंटे तक एकदम मुँह फुलाए रहेंगे लेकिन फ़ोन लेके ही रहते हैं इसकी वजह से आज कल हर एक बच्चे को देखिएगा आँख पे चश्मा लग गया है और आए दिन उनका तबियत ख़राब होते ही रहता है का है कि जबसे सोके उठेंगे चाहे कहीं से भी आएँ पर दो मिनट पढ़ना फ़ोन के कारण ना तो पढ़ पाते हैं ना सो पाते हैं ना खेल पाते हैं दुनियादारी स किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं इतना ज़्यादा उनको लत गया है ना फोन का फोन चाहिए उनको नहीं तो टी वी चाहिए कुछ उनके हाथ में होना ही चाहिए ना रहेगा फ़ोन ना रहेगा टी वी तो पूरे घर में एकदम सबको परेशान करके रखेंगे उनको फ़ोन चाहिए ही चाहिए किसी का भी ना फ़ोन हो उनको चाहिए फोन देखने के लिए ज्ञा उसमें सब फ़ोन में देखिएगा बच्चे गेम को ढूँढते रहते हैं गेम ना मिलने तो मोटू पतलू तो ये वो हर मतलब बीडियो उनको चाहिए मस्ती मज़ाक वाला एकदम सोके उठें उनको फ़ोन चाहिए खाना खाए उनको फोन चाहिए स मतलब हर एक काम भी करेंगे ना फ़ोन से ही करेंगे इतना बदमाश हो गए ना जिसके वजह से हर दिन उनका तबियत ख़राब रहता है और बहुत देखिएगा फोन देखने के चक्कर में अपना मतलब उनका तबियत भी खराब है फिर भी फोन चाहिए माथा दर्द करना देह दर्द करना उनको ई सब हो रहा है आँख ख़राब हो गया सब चीज़ फ़ोन की वजह से होता है और इतना एकदम आँख में ऐसे घुसा के रखते हैं फ़ोन को मतलब अच्छे से देखें किसी को लेने नहीं देते मेरे दो बच्चे हैं दोनों इतना बदमाश हैं इतना बदमा कि अगर एक फ़ोन ले भी लेते हैं ना तो दूसरा रौ रोएगा और दूसरा ले लिया तो वो रोएगी मतलब उनको हमेशा फ़ोन चाहिए अगर एक फ़ोन ख़राब हो गया चाहे डीस्चार्ज हो गया उसको दे दिए तो दूसरा फ़ोन उनको चाहिए मतलब वो हमेशा के लिए उनको फोन एकदम चाहिए ही चाहिए इसकी वजह से कोई होता है ना कि कोई बच्चा होता है कि फ़ोन लेता है पढ़ने के लिए पढ़ लिखके कुछ बनने के लिए उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि पढ़ फ़ोन से ये सब भी होता है पढ़ाई लिखाई भी होता है कुछ बन पाओगी इसको देखेगी हर एक चीज़ लोग देखता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस गेम ही करना गेम ही देखना बीडियो ही कुछ चलाना कुछ फनी विडियो देखना मलतब फ़ोन सिर्फ़ इनके हाथ में फ़ोन रहना चाहिए गाना बजते रहना चाहिए उनको बस फोन चाहिए किसी भी हालत में फोन चाहिए कुछ ऐसे होंगे कि जो बच्चे मतलब फ़ोन उनकी मम्मी पापा उनको दे देते हैं उसके बाद ऊ बोलेंगे अब तुम जाओ अकेले ही फ़ोन देखना ना किसी को उसमें सकने देंगे ना किसी को लेने देंगे बस फोन फोन ख़ातिर वो कुछ भी कर सकते हैं उनको दुनियादारी से कोई मतलब कोई बच्चे को फोन मिल जाता उनको किसी से कोई मतलब नहीं अगर एक घर में बंद कर दिया जाए ना तो सिर्फ़ फ़ोन उनको दे दिया जाए उसके बाद उनको कुछ चाहिए ही नहीं बस फोन फोन फोन फोन रटते रहते हैं फ़ोन अगर फ़ोन मिल जाए ना तो दो चार दिन के लिए घर से बाहर नहीं जाएँ जहाँ ईं डेली देखने के लिए बैठ जाते हैं उनका पूरे दिन टी व्ही देखने में निकल जाता ना वो खाना कभी मांगेंगे नहीं पानी कुछ भी नहीं उनको चाहिए सिर्फ़ फौन चाहिए और फोन दे दिया जाए उसके बाद में ना तो कोई शैतानी करेंगे ना तो कुछ करेंगे आराम से अपना फोन लेके राम राम करते रहते हैं और इसी वजह से आज कल बच्चे ज़्यादातर घर ज़्यादा हॉस्पीटल में पाए जाते हैं जो बच्चे भी जन्म लेते हैं उनको अगर एक फोन दे दिया बजाके तो वो आराम से सुकून से कुछ नहीं बोलेंगे चुपचाप आराम से पड़े रहेंगे ऐसे ऐसे बच्चे आज कल के जन्म लेते हैं कि बस उनको दे दिया जाए तो कुछ और नहीं चाहेंगे बस उनको फोन चाहिए इसलिए मम्मी पापा थोड़ा आज कल के मम्मी पापा अपने बच्चे को अपने से थोड़ा सा दूर रखना चाह रहें दूर क्या मतलब चाहते हैं कि अपना काम भी कर लें और बच्चा भी आराम से रहें इसीलिए ज़्यादा लत लगा दिए हैं मम्मी पापा ही ऐसा काम करते हैं इसलिए बच्चा जबसे जन्म लेता है तभी से फ़ोन ढूँढते रहता है और उसको बचपन में ई लत लग जाता है जो बड़े होके उनको और भी परेशान करता है कई बचपन में अपना काम करने के लिए उनको दे दिया जाता था फोन ताकि हम अपना काम कर लें और बच्चा अपना मगन रहे और आज अब ये होता है कि फ़ोन तो लत लगा ही दिए हैं अब कभी फोन एक सेकेंड के लिए भी छोड़ते नहीं हैं ऐसे बच्चे हो गए हैं इनके इसीलिए उनका तबियत थोड़ा खराब वराब रहता है